नमस्ते जी मैडम बोलिए जी जी हमारी दुकान फर्नीचर की ही है जी जी सब चीज़ फर्नीचर का सारा सारा आइटम अपने पास है कुर्सी है मेज़ है डीनिंग टेबल है सारी चीज़ें उपलब्ध हैं हमारी दुकान पर मतलब फर्नीचर का जो भी सामान आपको चाहिए सारी चीज़ें हमारे पास एवलेवल है जैसे डिजाइन में मैडम आपको चाहिए नए डिजाइन में चाहिए तो नए डिजाइन में भी मिल जाएगा पुराने डिजाइन में चाहिए तो पुराने डिजाइन में मिल जाएगा आपको और यह जो भी फर्नीचर का जो भी सामान है वह सब लकड़ी का है लकड़ी की चेयर है लकड़ी का टेबल है लकड़ी का डीनिंग टेबल है और जो है सारी चीज़ें मेज़ है सब चीज़ें जो है लकड़ी की है और सारी चीज़ें आपको फर्नीचर का सारा आइटम आपको मिल जाएगा तो आपको नए डिजाइन में प कुर्सी टेबल आपको नए डिजाइन में चाहिए या पुराने डिजाइन में चाहिए नए डिजाइन में जी मैडम मिल जाएगा आपको नए डिजाइन में भी मिल जाएगा तो हमारे पास देखिए वह आप क्वांटिटी के हिसाब से है जैसी चीज़ आप लेंगे उसमें मतलब हर किसी का प्राइज़ अलग अलग है जो है कि नए डिजाइन का जो है प्राइस थोड़ा अलग है उसमें भी क्वालटी के ऊपर है ऊँची क्वालटी का आप लेंगे तो उसका प्राइसज़ अलग है और उससे थोड़ा डाउन है लेंगे उसको उसका प्राइस कम है और पुराने डिजाइन का अगर लेंगी उसका भी कम है तो मतलब जिस हिसाब का आप चॉइस करेंगी जो कुर्सी पसंद करेंगी नए डिजाइन का जिस क्वांटिटी के आपके क्वालिटी के हिसाब से वैसा आपको जो है मिल जाएगा लकड़ी का ये आपको अगर चेयर एक एक चेयर आपका क़रीब क़रीब हज़ार आठ सौ का पड़ेगा हँ प्लास्टिक वाला जो है उसका और कम पड़ जाएगा आपको लकड़ी की चेयर से कम में हो जाएगा उसका कम से कम आपको छः सौ पाँच सौ सात सौ ऐसे मतलब रेंज और क्वालटी के हिसाब से उसमें भी है और लकड़ी वाले में भी उसी क्वालटी के हिसाब से है जैसी उसकी गुणवत्ता है जैसे क्वालटी है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा आप हम जी जी जी मैडम हम आपको यह बताना चाहेंगे कि लकड़ी का आपको चाहिए तो हम आपको लकड़ी की चेयर उपलब्ध करा देंगे आपको मिल जाएगा हमारी दुकान पर आप एक बार विजिट कर लीजिए आ जाइए हम सारी चीज़ें आपको दिखा दे रहें हैं और देख कर के आप कुर्सी टेबल डीनिंग टेबल जो भी आपको चाहिए सारी चीज़ें पसंद कल लीजिए उसमें से जो भी पसंद होता है तो आपको लेने के टाइम हम जो भी जैसा मार्जिन रहेगा जैसा रेट रहेगा उस हिसाब से हम आपको यह कर देंगे आपको दे देंगे मिल जाएगा लकड़ी की कुर्सी जी अगर वह मतलब उसके क्वालटी के ऊपर निर्भर करता उसमें भी हाई लो वह मतलब दो दो क़िस्म का है ना जैसे कि हाई लेवल का लेंगे तो उसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा है और जो लो लो क्वालटी का है उसका थोड़ा कम है तो अगर हाई जैसे समझ लीजिए हाई क्वालटी का आप पसंद किए तो वह चीज़ दो हज़ार का है तो वह वह और उससे लो है उसका थोड़ा कम है उसका पंद्रह सौ है सत्रह सौ है मतलब ऐसे लो से इस्टार्ट हाई तक है और क्वालिटी भी ऐसा है लो से और हाई तक की क्वालिटी अपने पास एवलेबल है उसमें जैसा आपको पसंद होगा मैडम जो चीज़ पसंद करेंगे और वह चीज़ आपको मिल जाएगी नमस्ते नमस्ते